हम गेल रहियै दार्जलिङ्ग घुमैला दार्जलिङ्गमे गङ्गटोक घुमै खातिर गङ्गटोक घुमैके मोन भेलै की चलिये घुमै खातिर तऽ हमर सङ्गी सब हमसब बसपर बैठलियै आओर चलि गेलियै गङ्गटोक घुमैला जब ओतए गेलियै तऽ एतय तऽ गर्मी रहै हमलोगके अपन शहरमे तऽ गर्मी रहै जब ओन्ने घुसलियै ने सिक्किम तरफ एते ने ठण्डा लागे लगलै की आब की कहियै आब हमलोगके कपड़ा लत्ता कम तऽ हमलोग जहेए रहै सहै पिन्हके हमलोग घुमैला गेलियै छङ्गूर जतए की दुनिआँ भरिके बरफ रहै खूब बरफ रहै तऽ ओतए जे छै ने हमरासुन सीधावला जूता पिन्ही कऽ नहि जाइ सकै छियै ओतय जाय खातिर ओतुका जूता चाही तऽ हमरा सुनी नया नया देखलियै की छै भाय देखै छियै जूता लेलियै ओतयसँ गेलियै जब चललियै बरफपर चललियै जब बरफपर गेलियै ने एतेने ठण्ड लगलै लागै लगलै ओतय कहै छै ठण्डा रहै की माइनसके डिग्रीमे रहै तबपर भी हमलोग सबकोइ गेलियै लेकिन की कहियऽ पियास लागै गल गल तुरत्ते तुरत्ते हमरा प्यास लागे लगलै गला गेलै सूख आब हम सोचियै हम केना चढ़बै आब जेना जेना ऊपर हम चढ़ैत गेलियै पहाड़पर बरफवला तेना तेना हमरा गला सूखे लगलै ठण्डासँ पानि पियास लागलै आओर पानि लैला गेलियै ने तऽ पानि नहि मिललै बरफे सब जमले जमल तैयो एकटा बोतल खरीद कऽ पी लेलियै लेकिन जेना जेना माइनसमे माइनसके डिग्रीमे ठण्डा बढ़ैत गेलै तेना तेना हमरो हालतो खराब होइ गेलै फिर भी जेना तेना चढ़लियै ओ बर्फपर घुमलियै ओतय बरफके नदी देखलियै अच्छा अच्छा गाछ वृक्ष पौधा याए वाए सब देख लेलियै